बाइकिंग लऽ कऽ एगो चीज तऽ हम जरूर कहब जे जखन कखनो अहाँ ड्राइविंग करै छी तखन अहाँ जे छै से गाड़ीके जतेक चीज होइ छै सेफ्टीके चीज ओ अहाँ अपना पासे राखब जेनाकि हेलमेट भऽ गेल दुनू हाथके ग्लव्स भऽ गेल ताहि के बाद जूता भऽ गेल मोजा पहिर लेब ताहि के बाद सेफ्टी वीयर्स पहिर लेब सब किछु अहाँ पहिर लेब किएकि जे छै से गाड़ी जे छै से बहुत नीक चीज छियै तऽ बहुत खतरनाको चीज छियै आओर सब पहिलुक बात तऽ अपना जखन कखनो भी अहाँ गाड़ी चलबै छी तखन जे छै से आसपास जे छै से ध्यान राखब जे केओ पीछाँ सऽ नहि आबै लेफ्ट साइडके राइट साइडके ध्यान राखब जे केओ आबि नहि जाय तऽ इंडिकेटरके सही जगह पर इस्तेमाल करब आओर जे छै से दायाँ बायाँ देखैत रहबै जे केओ कोनो साइड सऽ आबि नहि गेलै किएकि ओहिमे एक्सिडेंट होइके जादा चांस रहै छै आओर गाड़ी जेनाही अपना सबके लेल नीक चीज छियै तेनाही खराबो चीज छियै से चीज तऽ अहाँ सब जानिते हेबै आओर पहिलुक बात जखने अहाँ दूर दराज जे छै से जाइ छी तऽ खास कऽ कऽ गाड़ीमे जे छै से दू हजार चारि हजार रूपैआ जे छै से संग मे लऽ कऽ जे छै से चलल करू किएकि कोनो भी दिक्कत कखनो आबि सकैया लम्बा दूरी करै पर आओर जे छै से जखने लम्बा दूरी पर जेबै तऽ गाड़ी अगर खराब तराब भऽ गेल तऽ पाइ कौड़ी रहत संगमे तऽ ठीक अहाँ करबा सकै छी ताहि दुआरे जे छै से पैसा लऽ कऽ राखब आओर दायाँ बायाँ कऽ जे छै से हमेशा ध्यान राखब जे केओ आगाँ पीछाँ सऽ आबि नहि जाय किएकि एक्सिडेंट होइ कऽ जादा चांस रहै छै आओर जे छै से साथमे अगर केओ जा रहल यऽ तऽ हुनको पर जादा ध्यान रखबै आओर जे छै से नेपाल हमरा सबके बिहारके मतलब बगलेमे नेपाल छै ओतऽ बहुत बाइके सऽ हमसब गेलहुॅं मेंतऽ एगो चीज ध्यान रखै छी बहुत दूर छै ताहि दुआरे छै से बहुत बहुत एहन एहन समस्या छै जे अहाँके हम व्यक्त नहि कऽ सकै छी लेकिन जे आदमीके ऊपर गुजरै छै सएह ने समझतै